बच्चे अजकल्ल दे जेह्ड़े बच्चे न उ'नें गी इन्ना पता निं ऐ क्योंकि औंदे गै उं'दे हत्थै च फोन पकड़ाई ओड़दे ते ओह् बच्चे उत्थुआं सिखदे जां ते उं'दे घर आए दे फोनै च दस्सी ओड़दे फोनै च अजकल्ल कार्टून औंदे उ'ऐ जेह् उ'ऐ जेहा गै दिक्खी दिक्खियै ते बच्चे सिक्खी जंदे ऐ ते बच्चें गी पता कि'यां लगदा कि केईं मतलब घर आह्ले ऐसे बी होंदे मां बब्ब बी जेह्ड़े पिच्छुआं ग्राईं न ते शैह्रें च जाइयै बच्चें गी पढ़ांदे ते जेल्लै ओह् ग्रां औंदे बापस ते ओह् दिखदे अपने दादी दादे गी कि'यां कम्म करदे न ओह् ओह् बचैरे उत्थै कनकां बाढियां बी करा दे गोड्डियां बी करा दे ते एह् सब किश दिक्खी दिक्खियै निक्के बच्चें गी चाऽ ते होंदा गै भला अस बी करचै ते ओह् चाऽ चाऽ च गै सिक्खी जंदे जिन्ने बारी औंदे ते बल्लै बल्लै उ'नें गी बी पता लग्गी गै जंदा उ'नें बी पता लगदा भला कि'यां डंगर बच्छु रक्खे दे असें ते कि'यां कि'यां इं'दे कन्नै दुद्ध बेचियै सब्जियां बेचियै दुद्ध शुद्ध बेचियै ते ओह् अस चलाई सकनें अपने घरा दा खर्चा केईं उस दुद्धा दा मावा बनांदे बक्करियां ग्राएं थाह्रें लोकें रक्खे दे ते ओह् जेह्ड़े अग्गें उं'दे ञ्याने न ते अजकल्ल जिहै जेही पढ़ाई ऐ ते भाई उ'नें गी लेइयै शैह्रें टुरी जंदे ते जेल्लै औंदे छुट्टियें ग्रां ग्रूं ते ओह् दिक्खी दुक्खियै ते सिक्खी जंदे अपने आप भला कि'यां कम्म चला दा कि'यां केह् होआ कि'यां केह् नेईं होआ ते होर केह् आखना उ'नें दादी दादें कोला होर केह् सिक्खना घर रक्खी दियां केइयें केइयें अपने घर दादी दादे प पराने लोक जेह्ड़े हैन अजकल्ल बी मजूद ओह् ते अपना कम्म थोह्ड़े छोड़दे न ओह् केईं जने ठीक करने आह्ले करा दे केईं दरोआजे बनाने आह्ले कम्म सिक्खा दे ते जेल्लै नेईं उ'नें गी अग्गें किश थ्होंदा ते फ्ही बस ओह् इ'यै कम्म चलांदे अपने घरा आह्लें दा गै अपने घरा आह्लें दा कम्म चलांदे ओह् ओह् फ्ही डेयरी दा कम्म चलांदे फ्ही असें गी ओह् केह् सखांदे सखांदे इ'यै भला कि'यां अस ओह् उगाई कि'यां सकनें उं'दा केह् केह् ओह् ऐ आक्युपेशन केह् ऐ केह् केह् होआ दा केह् केह् नेईं होआ दा ओह्दे बारै गै सनांदे होर क'ऊं केह् सनाना उत्थै उत्थै सनाइयै ते इ'यै किश करना भला आं भाई कि यह् किश करा दे ये करा दे वो करा दे ते बच्चे बी अपने माऊ बब्बा कोला इ'यै सिखदे भला कि'यां गोड्डी बाढी करनी गोड्डी बाढी करियै दे क'ऊं केह् करना करना गै इ'यै किश ऐ उ'नें ते ञ्यानें औंदे बचैरे कन्नै औंदे खेलदे खूलदे उं'दे ताईं मिट्टी मुट्टी च खेलना ते आसानी दी गल्ल ऐ ते मिट्टी च खेल्लियै क'ऊं किश करना ऐ इ'यै दिखदे दुखदे ओह् भला केह् चला दा कि'यां साढ़े दादी दादा गुड्डा दे कि'यां कि'यां बूह्टे होआ दे ते इ'नें च जेल्लै अस एह् किश उगागे बूह्टे शूह्टे उगागे ते इक ते सानूं गै फायदा ओह्दे कन्नै केह्ड़ा कुसै गी नुकसान ऐ होआ दा ओह्दे कन्नै एह् ऐ कि इक सानूं कमाई थ्होई जंदी दूआ दुद्ध थ्होई जंदा ताजा त्रिया भाई बक्करियां बुक्करियां रक्खी दियां ते कुतै औखे टैमा पर ओह् बी निकली जान ते चार पैसे होई जंदे ते सब किश एह् आक्युपेशन ते देआ दा गै अजकल्ल दे लोकें गी एह्दे बिजनस चला दे बथ्हेरियां स्कीमां गौरमैंट करा दी लोन देआ दी भला एह् चीजां खरीदो जि'यां हून भाई एह् बक्करियें पर लोन आए दा भला भाई दस बक्करियां असें थुआनूं देनियां ते हर साल्ला मगरा तुसें इक बक्करी गी असें थुआढ़े कोला लेई लैनी ऐ ते तुसें पैसे नेईं देने क्योंकि उ'नें ई पता कि ग्राईं लोकें पैसे कु'त्थुआं देने ते इन्ने पैसे देने बी कु'त्थुआं ते भाई इन्ने पैसे आह्नने बी कु'त्थुआं ग्राईं लोकें उं'दे ताईं कोई ओह् थोह्ड़े ऐ ज'रिया भला जां उं'दा नौकरियां करा दे ते नौकरियां ते अजकल्ल है निं हैन ते नेईं हैन ते इ'यै बिजनस अग्गें चलग जैदा कोला जैदा होग बिजनस ते थ्होई जाह्ग होर क'ऊं केह् करना होर होना क'ऊं केह् ऐ एह्दे कन्नै होर किश निं होई सकदा एह्दे कन्नै एह्दे कन्नै इ'यै होना भला चलो मते कोला मतियां चीजां ओह् करङन ते होई जाह्ग भाई हून होर केह् करना ते एह् सानूं देआ दा गै ऐ फसलां बी आवा दियां घर अपने अपने नेईं पैसे कन्नै लेई सका दे जेह्ड़े लोक ते घर बेहियै रुट्टी दा ग्राह् ते खाङन निं मजे दा ते कोई कम्म धंदा नेईं होग जि'नें लोकें गी इ'यै कम्म ऐ फ्ही होर क'ऊं केह् करना